वास्को बोगदा सडा बोगमालो चिकालीं बायना मंगूर सांकवाल कोर्तारीम मारगांव लोतोलीं लोटलें सावंड्डें आडपय पुन पुनरभाट केंपें तालिगांव सालिगांव काणकोणा पोरवरी पेन्जीम सांगोलडा म्हापसा दाबोलीं जुवारीनगर हॉलांत मुरमुगांव माळपोळें मोले पोंडा मायनोळें शिरोडा वेर्ना नुवें माजोर्डा कनसावलीं उत्तोड्डा दुर्भाट नावेली नेवरा गोवा वेला पिलार ओल्ड गोवा